आङो ना गुरनायाव सानसेखालि एसे गिदिर ना नुदोंमोन आमफ्राय आं बे नाखौ मोननो लुगैनाय हास्थानायाव आङो हाखु दाखु ओंखारनानै बेखौ जेखाइजों सादोंमोन आमफ्राय बे नाया ब्लथसो खारदों आमफ्राय अब्लाबो आङो बे नाखौ लुबैनायाव आं लासै लासै लासै नागिरफिनानै मोनफिनदों आमफ्राय बे नाया थाइलेन मागुरमोन गिदिरखामोन आमफ्राय बे नाखौ ला मोन्नानै आङो न'आव फिसा फिसौ ज' बिदिनो माखासे बिदै फुदुंनानै जाबाय माखासे फाजा जाबाय जोङो गथ' गथाय खुसि जाजोबनानै जोङो बेखौनो न'आव जाबाय आरो ना गुरनायाव मोन्नाय थाइलेन मागुर गिदिरखामोन सेरनैसो जाखागौमोन गोदानानै बुरजा नुखादों गथ' गथाय मिनि खुसि जोङो बिमा फिसा ज' जाबाय माखासे बिदै फुदुंनानै माखासे फाजा एवनानै आरो माब्लाबा बिदिनो गुरनायाव मोनोबा आरो बिदिनो सेस्था खालामनानै लासै लासै हम माबानानै सेस्था खालामनानै हमनानै मोनबावबा बिदिनो जाबावगोन आरो